हैलो ओह् मड़ो उंदे घर सत्संग ऐ उत्थें जाना ते किन्ने बजे जाना अंऊ ठीक ऐ तुस सनाओ होर आं तां करियै ते इत्थुआं जाना ते मिगी समझ निं आवा दी ऐ की सबैह्रे दा पानी बी निं आये दा न्हाना धोना कपड़े टकाये में आं ओह् त्रै बजे होना ना ओह् में बच्चे ई बी आक्खेआ ते घर कोल ते खानै दे मौके आई जाओ कुन बोहे उत्थें बच्चें कन्नै ते अस मड़ो अस थोह्ड़े शैल लग्गने खंदे मौकी जंदे असें बौहना पौंदा मड़ो ते जाना पौंदा मड़ो बरतन पंज सौ पंज सौ रपेआ बरतना थुआढ़े अगर फंक्शन ऐ ते ना ना पंज सौ अस निं बरतनै जादा आं पंज सौ बड़ा मड़ो आं आं आं जाना आं घरें दे बी जाना एह् बच्चें बी जाना सारें लोकें ई उनें कम्में उप्पर उनें कुत्थें जाना होना मेहंदी रात उप्पर मेहंदी रात उप्पर सद्दे दा ऐं सूट पाना में शीनेले दा बड़ा उत्थें दिक्खा दा असें ई हून लैता दा बड़ा पसंद ऐ असें ई केह् करना मड़ो जनानियें दा बी चलो कोई निं चलो आई जाओ तुस त्यार भी कराओ चलो चंगा